ہمارے یہاں عام طور پر دوپھہر کے کھانے میں چاول بنائے جاتے ہیں دال کے ساتھ ہم زیادہ تر چاول ہی کھاتے ہیں ابلے ہوئے چاول چھکے ہوئے چاول مصالحے والے چاول بہت طرح کے چاول ہوتے ہیں ہم زیادہ تر وہی کھاتے ہیں دال کے ساتھ کڑھی چاول راجما چاول ایسے اور رات کے کھانے میں ہمیں زیادہ تر روٹی کھانا پسند ہے ہم روٹی ہی کھاتے ہیں رات کے کھانے میں کیونکہ اس سے نا زیادہ پیٹ بھاری باہر نہیں رہتا ہے لیکن اگر چاول کھا لیں نا تو پیٹ بہت زیادہ بھاری بھاری سا ہو جاتا ہے اور بہت پتہ نہیں عجیب عجیب سا بھی لگنے لگ جاتا ہے اس لیے ہم رات کے کھانے میں روٹی ہی کھاتے ہیں اور ہمیں جو مجھے پسند ہے رات کا ایسا نہیں ہے کہ ہم ڈیلی ڈیلی چاول ہی بناتے ہیں دوپہر کے کھانے میں بائی چانس ایسا بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ ہم دوپہر کے کھانے میں روٹی بنا لیتے ہیں سبزی کے ساتھ میں اور رات میں بھی روٹی ہی بن جاتی ہے پھر ہم کبھی کبھی بائی چانس ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم رات کے کھانے میں چاول بنا لیتے ہیں ہمیں مطلب چاول ایک ٹائم چاہیے ہی چاہیے ہوتا ہے اس لیے ہم یا پھر رات میں یا پھر دوپہر میں ایک بار بنا لیتے ہیں لیکن ہمارے یہاں پہ زیادہ تر دوپہر کے کھانے میں ہی چاول بنتے ہیں اور رات کے کھانے میں روٹی ہی بنائی جاتی ہے